वास्को मडगांव सांकवाळ नीव वाडें काटिबाग काणकोण उत्तोड्डा माजोड्डा बुरि तिस्कार फोण्या मडगांव आशा डोंगरी मंगूर बायना बोगदा बोगमाळो दोवोल्लें कोलवा उतोड्डा तारीर गांवडोंगरी आगोंदा काणकोण फोण्या लोटले कुठ्ठाळे पणसुआ पैंगीण बोड्डा नावेली कोलंगूट मेरशे पोरवोरे पणजे नेत्रावळी आगोंदा म्हापसा मिरामार ओल्ड गोवा फावटेनस

बोड्डा बेतलबाटी केळशी सालसेट मार्सेलां बोरी दुदसागर मांडवी चापोरा मिरामार फोण्या दिवार शोरांव दोनापावल सिंकेरी वागातोर मांद्रें मोरजी मिरामार बागा आगोंदा बे बेंगाल गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश युपी देल्ली आगरा अम्रीतसर दवल्लें सातेरी केरला तमिलनाडू कारवार गालजिबाग धावड्डें पिलार आक्षी बांबोळे सांताक्रूज तिर्तांव शिंदोले कासावले दवल्ले निवळ्ळे सटसार बोगदा कुडचोरें शिरदोना